जों ना हमनाया मानि ओरैहाय बर' दङ राभा दङ उराव दङ सावथाल दङ मालाबा मालाबा बिदिनो नेपालिबो दङ दैमाफोर थेयोबा मानि जोङो ज' ज' हमो बेनिफ्राय मानि खाथि खालायाव बिदिनो सोरबा लोगो राभा दङबा बिखौ जोङो लेंहरो थाङो हमहैयो ज' ज' जोंना नों राभा नों बर' जेन'बा नों नेपालिसो जों जोंना मानि बेबादि बासिलायनाय गैया बिनिफ्राय बिनिफ्राय मानि जोङो बिदिनो ज' ज' हमलाय लायो ज' ज' मिलायनानै थायो जों ज' ज' बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो बाजार दखान हाथाय बाजारावबो जोङो ज' थाङो फैयो नों राभा नों उराव नों सावथाल होन्नाय जोंना बासिनाय गैया आरो बिनिफ्राय जोंना बिदिनो मानि जोंथ' ना हमग्रा हिसाबै फुजा फानिथ' जोंना होनाय बिदि नेम गैया मानि जोंहा ब्रह्मसो बिनिखायनो आङो फुजा फालनखौ आं जेबो मिथि रोङा मानि जोंना बिदिनो दमासि फैबा दमासि फालिनाया बिदिनो जोंना एनथाब फिथा सावो सौराय देयो बिदिनो दमासिया सानथामजों बेफोरजोंनो जों साहा लोंनाय फिथा सौराय जानायजों जों दिन खाथायो बिनिफ्राय सानथाम जाबाथाय बेयो जोब्बाय आर बिनि उनावहाय जोङो थायै थायै मास मोनथामना मोनब्रै थानानैहाय जोंना बैसागु बोसोर गोदान फैयो मानि बे बोसोर गोदानावहाय जोंना बिदिनो सोरबाबा बिदिनो जुमाय लोंग्राफ्रा जुमाय एसे एनै लोंबाय बिदिनो सोरबाबा लोङैफ्रा बिदिनो साहा फानि लोंबाय मानि ओरै ज' ओरै ज' बिदिनो सिथाव फिथा साहा बिदिनो ज' ज' जायो बिनिफ्राय जोंना बैसागु बोसोर गोदानाव जैग' होयो जैग' होखांनायनि उनावहाय बेनिफ्राय सानसे थानानैहाय जोङो पांसन खुङो बिनिफ्राय पांसन खुंखांनायनि उनावहाय सानावहाय जोङो बैसागु मानि नखर नखर नखर जों गिदिंनानै ज' ज' जोङो मागियो बिनिफ्राय बे मागिनायनि फैसाखौहाय जोङो गेजेरावनो ज'मा दोनो ओमफाय दोन्नानैहाय जोंना बे बैसागु फोरबोनि मागिनानै दोन्नाय जमाखौहाय जोङो माबा माबा मोनसे नङा मोनसे जोङो मुवा बायनानै दोनो बेनि उनावहाय बे मुवाखौ जोङो मानि मन्दिराव जोङो बाहायो मानि जोंना जैग' हुगा मोनसे इसर फालिग्रा जोंना मन्दिर दङ मानि बे मन्दिरनि थाखाय जोङो मोनसे नङा मोनसे मुवा बाइयो बायनानैहाय जोङो बे मुवा मा मुवाखौहाय जोङो मन्दिरावनो जमा दोनो बेनिफ्रायहाय बे मन्दिरावनो जोङो बाहायो बेनिफ्राय